مجھے الرجی ہوتی ہے کلیجی اور بھیجے سے مجھے یہ دو ڈشیز بالکل پسند نہیں ہے کیوں کہ اس کا ذائقہ اس کا ذائقہ ہی مجھے پسند نہیں اور انہیں بناتے وقت بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے جیسے کہ بھیجے کو ہلدی اور نمک کے ساتھ ابالنا پڑتا ہے تاکہ اس کی صفائی اچھی طرح سے ہو سکے اور کلیجی کو بھی ابالنا پڑتا ہے ہلدی اور نمک کے ساتھ پھر اس کو دھو کر اچھی طرح سے پکایا جاتا ہے اور مجھے ان کا گندا ابلا ہوا پانی دیکھ کر ہی الرجی ہوتی ہے